औ हेल' औ गायखेराथ' जोंना ओंखारा मोसौआ मासेल' मानि दे होमबा आं बेलेकनिखौ औ मोनो औ मोनो दङ गैया औ माबा जोंना लिटाराव आसि थाखा आसि थाखा औ जानाय नङा दां बिदिनो फानखायो थारमानि जोंना लिटार मोनसेल' ओंखारो नालाय बेलेकआथ' खम खालायनाय नङाना औ औ कालेकशन खालाम नांगोननालाय माबाबा खालामबा मोनगोन दां औ गायखेरखौ होनदां गायखेरा पिय'र न'नाबो पिय'र मानि जोंना एक लिटारल' ओंखारखायो नालाय ओं मोसौ गैया मासेल' जोंना आलदा लानोसै औ गामियाव दंङ नायगोरनोसै औ मोनो गामियाव मोनो नागेरब्ला जायो दे उम दे